جب بھی بات پرانی یادوں کی آتی ہے تو مجھے وہ سارے پل یاد آ جاتے ہیں جب میں میری بہنیں خالہ ماما اور چاچا کی لڑکیاں ہم سب ساتھ رہتے تھے اور بہت مزے کرتے تھے پہلے تو باغ وغیرہ ہوتے تھے تو ہم سب وہاں روز گھومنے جایا کرتے تھے اور پیڑ پر چڑھتے تھے وہ دن مجھے آج بھی یاد آتے ہیں جب ہم سب رات کو ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور بہت سی باتیں کیا کرتے ہیں اور ہم سب ساتھ میں سوتے تھے وہ دن بہت ہی اچھے تھے لیکن اب تو سب الگ الگ ہو گئے